असां नंढपण खां सिंधी स्कूल में पढ़िया आहियूं सिंधी स्कूल में सभिनि तरीक़नि जा विषय ईंदा हुआ जीअं त गुजराती गणित इंग्लिश संस्कृत वग़ैरह ॿिया बि विषय पढ़ाया वेंदा आहिनि जीअं त सभिनी खां वधीक मुंहिंजो मनपसंद विषय मुंहिंजी मात्र भाषा सिंधी हो मां हिक खां ॿारहें दर्जे ताईं सिंधी पाठशाला में पढ़ी आहियां असांजा साईं असांखे सुठी तरह सिंधी लिखण ऐं पढ़णु सेखारींदा हुआ असांजा विषय सिंधीअ में ई लिखल ईंदा हुआ असां सिंधी लिखी करे ॿोलींदा हुआ असांजो मनु असांजो मुंहिंजो मनपसंदि विषय सिंधी हो छो त मां सिंधी आहियां मूंखे लिखणु पढ़णु ईंदो आहे इन करे मूंखे ॾाढी ख़ुशी थींदी आहे सिंधी लिखण ऐं सिंधीअ में ॻाल्हाए सघूं इहो इन खां वधारे घर ॿियों छा आहे असां सिंधी आहियूं त सिंधीअ में ॻाल्हाइयूं असांजे स्कूल में वधीक सिंधी ई सेखारींदा हुयासी ऐं साईं असांखे मस्तु ॾाढी तरह सुठी तरह पढ़ाईंदा हुयासी ऐं असांखे ख़ुशी थींदी आहे त असां सभु सिंधी ॻाल्हाइयूं कयूं इहो सभिनि खे असांखे ॾाढो वणंदो आहे